स' क'क्राझार जिल्लानि माखासे मख'जाथाव थावनि आरो दावबायग्राफोरखौ बोगथाबथाव जायगाफोरनि मुङानो जाहैदों धिर बिल दिप्लाय बिल सरलपारा पिकनिक स्पट रायम'ना नेसनेल पार्क दांदुफुर हाजो क'क्राझारनि सिङाव बावखुंग्रि हाजोजों लोगोसे जोंहा दंफादेरो दांदुफुर हाजो स बे जायगाफोरनि मेन दावबायग्राफोरखौ बोनो हानाय महरगोनां बेसेनानो जाहैदों जेरै जोंहा धिर बिल जेराव गोजां बोथोर जोबनाय लोगो लोगो जोंना बोसोर गोदान सफैयो होमब्लानो बयनिबो खुगायाव पिकनिक जानो मखयो धिर बिल नट अनलि पिकनिक बाट गासैबो क'क्राझार एरिया नट अनलि कक्राझार बाट बड'लेण्डनिनो लाइमोनफोरनि मोनसे फेभ्रेट जायगा जेराव मानसिफोरा बेलासियाव थांनानै 'टाइम स्पेन्ड खालामहैयो आरो धिर बिलनि नेचरेल बिउटिखौ एन्जय खालामो बिजोंनो लोगोसे दंफायो जोंहा दिप्लाय बिल दिप्लाय बिलखौबो जोङो पिकनिक स्पट होननानै बांसिन मिन्थियो बाट बेयो नट अनलि पिकनिक स्पट बाट बे मोनसे पार्क बादि जेरावहाय नोङो थांनानै नोङो इभिनिं टाइम स्पेन्ड खालामहैनो हागोन फिसा फिसौ पार्टि जेरै पिकनिक पार्टि आरोनै बार्थडे पार्टि बेफोरबादि बुस्थुफोरखौ जों खुंहैनो हागोन आरो बेनिनो सारावन्डिं जेराव बिफां दङ लाइफां दं गिदिर गिदिर दैमा दङ जेराव माखासे बड'लेण्डनि सुबुंफोरा ना हमै हमै जादों आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनगोन बिउटिफुल हाजो सोरगिदिं आरो नेक्स्ट जोंहा बुंबावनो थाङोब्ला भुटान राइजोनि सेर सेर सरलपारा पिकनिक स्पट दा बरथमान बि टि सि जोंनि बि टि आर आवहाय सरलपारा पिकनिक स्पट मोनसे मुखुब भायरेल जानानै दङ जेराव बयनिबो गोसो बोनो हानाय बे सरलपाराया भुटान हाजोनिफ्राय दै बोहैबोनाय जिरि जिरि बिनि जिं जिंनो मानसिफोरनि पिकनिक जानाय दुगैहैनो थांनाय हाजो हाला नेचारजों बुंफबनाय जोंनि सरलपारा पिकनिक स्पट आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा दंफायो रायमना नेसनेल पार्क जाय पार्कखौ बारा गोबाव जायाखै खुलिनाया बेनि सिङाव जों नायनो थांब्ला बुंनो थाङोब्ला जोङो नेचरेल बिउटिजों बुंफबनाय भेरायटिस अफ एनिमेल्स बार्डस जोङो बे नेसनेल पार्काव नुनो मोनो आरो बिजोंनो लोगोसे जोंहा दंफायो दांदुफुर हाजो स' मेन मोनसे मानसिफोरनि गोसो बोनो हानाय जायगा होनोब्ला जों मखनो हायो दांदुफुर हाजोखौ जेरावहाय फेराग्लायडिं मोनसे स्पर्ट्स बे सोलियो दा जेरै जोंहा बावखुंग्रि फेस्टिभेल सोलिदोंमोन बे फेराग्लायडिं फेस्टिभेलखौबो खुंनाय जादों आरो दासिमाव जों बुंनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन हारिनि फेराग्लायडिं एक्सपार्टसफोराबो फैनानै बे खेलायाव गेलेफैदों